हाँ मैंने हाल ही में एक गोदान नाम के नॉवेल को मतलब उपन्यास को ऑनलाइन के माध्यम से मंगाया जिसको मैंने पढ़ा उसमें होरी धनिया गोबर सोना लाला पटेश्वरी नाथ ऐसे कई किरदार हैं मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट किसलिए कहा जाता है इस उपन्यास में उन्होंने आजादी से पहले की चीज़ों को दर्शाया है उन्होंने ग्रामीण परि परिवेश और शहरी परिवेश में उस समय किस प्रकार का अंतर था इन सभी चीज़ों को बड़ी बखूबी दर्शाया है यह सारी चीजें बहोत ही जीवंत नज़र आती है आप पढ़ेंगे तो ऐसा अनुभव होगा जैसे वे सभी चीज़ें आपके आँखों के एकदम सामने है